आमी पयलीं रांदूंक गेलीं तेन्ना आमी आमची आवय कितें रांदताली तें आमी पळोवन पळोवन शिकल्यात केन्नाय पयलीं पयलें रांदप म्हणटा तें एक च्या करप च्या केली की कसली आतां चपात्यो करूंक शिकयताली पयलीं आवय मागीर आमी कसली भाजी करपाक शिकलीं अशें करून करून आमी गोंयकार म्हणना फुडें आमी नुस्तें चड खाता नुस्तें उजरोवपाक आवय शिकयताली नुस्तें उजरयलें तें मागीर तळूंक तळ तळ्ळें एकदां की मागीर हुमण करूंक शिकोवप अशें सगळें चलून चलून चलून आमी एकदां आमी अशीं रांदपाक शिकलीं आनी सगळ्यांत व्हडलो असो आयटम म्हणटा केल्लो म्हणटात तो चिकन चिकन करप म्हटल्यार एक चेडवाक सगळें रांदूंक येता अशें सगळीं म्हणटालीं आतांच्या पिळगेन आमी आतां पयलीं शिकोन पोवून पोवून शिकलीं आतांच्या पिळगेन आवय थंय रांदता भुरगीं सुशेगाद भायर बसून ताटाचो वाट पळयता केन्ना आवय घेवन येतली कांय म्हणून तशें म्हजें भावाचें चली भाव तें कितें ताका रांदपाक सुद्दां ताका रांदपाक खूब आवडटा आतां म्हजो असो कांय एक्सपिरियंस ना म्हणून हांव तुका हांव तुमकां ताजो एक्सपिरियंस सांगता ताका म्हणजें तें आतां केन्नाय रांदपाक गेल्यार आतांच्या पिळगेंत कितें कोणाक फोन करून रेसिपी विचारप हें कितें चलना आतांचे हितूंत कितें फोन आतां म्हणचे कोण विचारून आपली आतां रेसिपी अशी सेर शेर करपाकूच सोदिना कसलें लोणचें केलें जाल्यार कितें कितें घातलां गे तुवें लोणच्याक विचारीत जाल्यार मोजकें कितें कितें सांगतलीं पूण मेन अशें कितें आपूण घालून बरें करता पळय तें केन्नाच कोण सांगचें ना आनी आतां आमकां दुसऱ्यांक विचारून आपलें कमीपण अशें करपाची गरजूच पडना यूट्यूब आसता न्ही आतां सगळीं भुरगीं दादले चेडवां बायलां भुरगीं सगळीं यूट्यूब करता यूट्यूबार इतक्यो बऱ्यो बऱ्यो रेसिपी आसता हांव सुद्दां स्वता यूट्यूब रेसिपी कितकें बरें सुद्दा तुका रांदूंक कळ्ळें जाल्यार एक यूट्यूबाचेर तांची रेसिपी गोवन म्हण इटालियन म्हण अमेरिकन म्हण म्हाराष्ट्रीयन म्हण गुजराती खंयची तुमकां जाय तशी हिंदू हिंदूंची वेगळी दाखयता मुसलीमांची तर तांची सामकी वेगळी खंयची तुमकां रेसिपी जावं आतां सगळें यूट्यूबाचेर मेळटा आमकां कोणाक हेवटेन तेवटेन फोन करून कोणाक विचारपाचें आमकां अजिबात गरज पडना एक यूट्यूबाचेर अमकें अमकें म्हणून घातलें की तें आयलें तें केलें आनी तें खालें अशें आतांचे पिळगेन चल्लां